हमारे देश में बहुत जगह पर क्रेन्सी चेंज होता है बाहर बाहर से लोग आते हैं वहाँ क्रेन्सी चेंज होता है यहाँ से आदमी जाते हैं तो क्रेन्सी चेंज होता है जैसे जो अमेरिकन हो गया दुबई हो गया नेपाल हो गया और सर बहुत सारे देश है जो आते जाते हैं वहाँ पर क्रेन्सी चेंज होता है और केएनसी की दुकान वहाँ जहाँ जहाँ वहाँ बोर्डर है वहाँ वहाँ हर जगह पर लगा हुआ रहता है क्रेन्सी की दुकान जहाँ जो हम ज जाएं तो वहाँ पर क्रेन्सी चेंज कर दें क्रेन्सी चेंज करके जा सकते हैं तो वहाँ पर उपलब्द रहता है करन्सी चेंज करने का बहुत ज़्यादा सारे है उतना तो नहीं जान पाते हैं लेकिन हर जगह पर बाहर जाने वाले आदमी सबको यात्री सबको सुविधा रहती है कि क्रेन्सी चेंज करके जाए कोई दिक़्क़त आने जाने में नहीं हो हम तो अभी तक नहीं गए हैं इंडिया के बाहर लेकिन जितना जानकारी है उतना तक बता रहे हैं

करन्सी चेंज करने के बहुत जगह है बहुत सारे अथि चेंज कहें कर सकते हैं अपना

इंडिया के अंदर में नहीं है जो बाहर के पैसा लेकर हम चला सके उ बाहर जाने से ही बाहर के पैसे बोडर पर ही वह चेंज होता है बाहर के पैसे इंडिया के अंदर में नहीं मिल इंडिया के अंदर नहीं मिलता है वह सिर्फ बोडर ही बोडर पर मिलता है जहाँ कद जाना चाहेंगे वहीं पर मिलते हैं